नमस्ते

अयोध्या में हाँ सारे कम्पनियों का हमारे यहाँ फोन मिलता है ह सब कुछ मिलता है जो मर्जी लेना है न ठीक है ले जाइए सही रेट से मिल जाएगा वीवो एप्पो इ एमआई रेल्मी सैमसंग

हाँ हाँ है पाँच हजार से एक लाख डेढ़ लाख तक अपने पास मोबाइल हैं ठीक है हाँ हाँ सिम मिल जाएगा रहेगा हाँ सबकी अलग अलग लगेगी ठीक है ठीक है कब तक आएंगे हाँ हाँ मिल जाएगा बी एस एन ल का मिल जाएगा जिओ का मिल जाएगा वही ले लो वही ठीक है अमन के नाम से है भिजवा देंगे नमस्ते